एक हजार दोनशे तेव्वीस एक लाख दोन हजार णव हजार चारशे एक धा हजार पांचशे इकरा इकरा हजार साहशे बारा